अपन बाइकके देखरेख बहुत अच्छासे अच्छासे करै छिए आओर ओकरा देखबै छिए तुरन्त कोइ चीज खराब होइ छै तऽ ओकरा देखा देखबै छिए मिस्त्रीसे ओकरा बाद ओकरामे ई डीजल पेट्रोल या मोबिल चेन्ज करबैके होइ छै करबै करबाबै छिए लै जाइ छिए धुलबाबै छिए अपना अपनासे भी जादा बाइकके देखरेख करै छिए ओकर बाद ओकरा अच्छासे धुलबाबै छिए ओकर लै जाइ छिए देखबाबै लै जे भी रहै छै खराब उराब ओ ओ चीज अथी करबा दै छिए ओकरा साफ उफ करैत रहै छिए हरदम हमेशा मोबिल ओबिल हमेशा महिनामे चेन्ज करैत चेन्ज करैत रहै छिए ओकर ओकर बाद लम्बा सफर करै उरैके रहै छै तऽ तनि रेस्ट गाड़िओके दऽ दै छिए आओर अपनो लऽ लै छिए घुमि फिरि लै छिए तबके बाद फिर चलै छिए